हमारी संस्कृति में रंगोली बनाने सूर्य को जल चढ़ाना अर्पित करना पुष्प मालाऍं अर्पित करना माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनाना पूजा मंदिर जाना ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें इन सब बातों से अलग अलग धर्म अलग अलग रीति रिवाजों का पता पड़ता है और जैसे सूर्य को जल अर्पित करना तो हमारे जीवन की शुरुआत सूर्य को अर्घ कर जल चढ़ा के हमारी नई शुरुआत होती है ये हमारी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रंगोली बनाना घर में निगेटीविटी दूर कर के पाॅज़िटिविटी को अंदर ले आना रंगोली का महत्व बताया जाता है माथे पर कुमकुम लगाना ये हमारे हिन्दू धर्म की बहुत ही बड़ी परंपरा है इससे हमें अपने हिन्दुत्व होने का बहुत ही अच्छा प्रमाण है जनेऊ पहनाना ये हमारे कुल का और ये हमारी कल्चर का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इससे हमारे युवा लोग अपनी आगे की जर्नी तय करते हैं वो पहन के हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यह हमारे संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पूजा के लिए हम मंदिर जाते हैं हम वहाँ पुष्प अर्पित करते हैं मन की शांति मिलती है भगवान की अराधना करने मिलती है और हमें बहुत ही मन की सुकूनता मिलती है दरगाह जाते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं वो दरगाह जाते हैं वो अपने तरीक़े से रीति रिवाज करते हैं और अच्छा उनको भी लगता है और वो भी हमारे संस्कृति में इनवॉल होने की कोशिश करते हैं व्रत व्रत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है स्त्रियों के लिए सुहागन के लिए व्रत रखना भगवान की पूजा पाठ में हमें मन लगता रहता है और हमें ये सब सब करने से धार्मिक रिवाजों का बहुत ही पता चलता है और ये हमारे हिन्दू का धार्मिक रिवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है